हेल' सार सार जोंनावहाय मानि गोबां दैबाना जादों जोंनि गामिया दत'मा ब्लकनि सिङाव थानाय ग'रामारि दा जोंनाव दै बानाजों बिदिनो न' बां लोमसावजोबबाय ओंखाम जानो संनोनो मानि सुबिदा गैला लामायाबो लोमनानैनो थाबायनो बिराद उसुबिदा जाबाय आरो माखासे खोथियाफ्राबो लोमनानै बिदिनो थैलाजोबबाय माखासे फुखानायाबो दै बानाजोंनो गोजावलांजोबबाय दा औ सार बायदों जोंनाव दा सार जों जोंनावहाय माखासे अखाजों माबा अन्थाय गोलैनायफ्रावबो थिङा ऐसे गब्लंलाबायनानै दं बिदिनो अखाबो सेरलाजोबबाय दा दा सारमोननाव ऐसे सुबिदाफोर मोनगोन नामा औ औ आत्सा आत्सा औ औ एप्लिकेसन लिरनानै एग्रिकाल्चार अफिसाव होनांगोन औ

औ लिस्ट लालायनानै

सार औ सारा अननानै ऐसे बानायनानै हरबानो जाबाय ऐसे

दे